बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा गेलेनाया दानिया गेलेलिया होनना नोंथाङा सानो नामा औ दानिया बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोना जाहैबाय मबाइल जुग अनलाइन जुग बेयावनो गथ'फ्रा बांसिन अनलाइन गेम गेलेयो बांसिन अनलाइन गेम गेलेनानै बांसिन बेफोरबायदि अफलाइन गेमफोरखौ गेलेनो सानला दानि गथ'फ्राहाय खारनाय बारनायखोनो फुटबल क्रिकेट भलिबल बायदिसिनाफोरखौ गेलेला खालि अनलाइनल' गेम गेलेनायखो सानो आरो दानि गथ'फोरा ओंखायनो आं थुलुंगा होनो सानो दि बेखौनो

जेनेबा थुलुंगा होनो सानो दि जेनेबा टाइम टेबोल टाइम टेबोलबो थायो गेमनि जेनेबा गावनि सायावनो गावनि सायावनो सोनारो आरो माबायदि गेमा जेनेबा गावनि सायावसो सोनारो बेफोर गेमआबो जेने रोंगौथिनि सायाव बा गेम गेलेनानै गोबां साख्रि बाख्रिबो मोननो हादों दिनैनि जुगाव गोबां खारनाय बारनाय बेफोरबायदि रानिं फुटबल भलिबल क्रिकेट आंबो क्रिकेट गेलेयो फुटबल गेलेयो बे मोननैबो गेलेयो आङो बेफोरबायदि गेलेनानै जेनेबा गोबां रोंगौथि जानो हायो आरो जेनेबा साख्रि बाख्रिबो मोनो आरो इथिं गावनि देहा सोलेरफोराबो मोजाङै थायो गावनि देहा सोलेरफोरा मोजाङै थागोन बिथिं आरो बै बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोना जाहैबाय दानिया अनलाइन जुग बेखौहै जास्ट एन्टारटेनमेननि थाखायल' गेलेनांगौ बा टाइम जेनेबा बिस मिनिट आधा घन्टा पन्द्र मिनिट बेफोरबायदिल' गेलेनांगौ आरो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' जास्ट एन्जयमेन्ट लानो थाखायल' बांद्राय गेलेनायनि जाहोनावनो मेगन हामा जानो हागौ बा बायदिसिना माबा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ आरो ओंखायनो जे गावनि सायाव सोनारनानै गेलेनांगौ गोसो होनानै बा जायखिजाया खेलाखौनो गेलेब्ला गोसो होनानै गेलेनांगौ आरो गावनि सायावहाय रोंगौथिबो जालांगोन फारसेथिं नोंनि सोलेर देहा सोलेरफोराबो मोजाङै थागोन राफोद थागोन आखाइ आखाइ आथिं बायदिसिना जेनेबा सब राफोद थागोन आरो नोंनि गावनि सायाव गेलेनायनि सायावहै बा दिनैनि जुगाव बायदिसिना गेम गेलेनानैबो गोबां साख्रिबो मोननो हादों मानसिफ्रा गथ'फ्रा गेलेनो बांसिन थुलुंगा मोननायनि जेनेबा बेनो गथ'फ्रा टाइमलि गेलेनांगौ सम समनि गेजेरजों गेलेनो रोंनांगौ एबा स्क्रिन बे मबाइल अनलाइन गेमफोरखौबो लिमिटयै गेलेनो रोंनांगोन समनि गेजेरजों जेनेबा एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' जास्ट फर एन्जयनमेन्टखो लानो थाखाय आरो बेनो गथ'फ्रा दानिया बांसिन बेखौनोल' इन्ट्रेस्ट होयोब्ला गोसो होना गेलेयो मबाइल अनलाइन गेमफोरखौल' बांद्राय बेफोरबायदि नरमेल गेमखौ गेलेनायाव सानला दानि गथ'फोरा बेखौनो आङो बुंनो सानो सानो आरो थुलुंगा होनांगौ गोसो होनांगौ गेलेनायनि सायावबो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो मोनगासिनो